आहन नमस्कार नमस्कार यह कह रहे थे कि यह जैसे पाइपलाइन वाला काम है प्लम्बर वाला यह आपके पास पाइप वूइप होंगे क्या अच्छा अच्छा अच्छा हाँ कोई हाँ वही जो है कि जो पाइप लगाकर के पानी नहीं लेकर जाया जाता है अंदर ना वह लीकेज हो गया है हाँ अच्छा अच्छा सर तो यह कह रहे हैं सर जैसे क्या क्या उसमें मतलब वह पैसे से जितना क्या लगे नहीं नहीं कि जैसे कि वह पूरा जो है कि सब काम करवाया जाएगा पूरा साढ़े नौ से तो

हाँ पाइप देखिए हाँ सर यह सही कह रहे जैसे एक पाइप प्रिन्स की आती है दूसरी पाइप और तो कौनसी पाइप जैसे आप लोग काम करते हैं ना तो उसमें आपको ज्यादा जानकारी है हम तो भाई मान लीजिए लगवाएँगे अब कौनसी पाइप है नहीं तो जैसे आप काम करने वाले हैं आप आएँगे तो बताएँगे कि नहीं यह मज़बूती होती है यह लगा लीजिए तब हम ना यूज़ करेंगे अच्छा अच्छा अच्छा नहीं नहीं सर यह है जैसे कहने का मतलब यह ना

तो कल आप आकर कर सकते हैं क्या अब वह सामान हम मंगवा रहे हैं आज ही सोच रहे हैं सामान गिरवा दें तो क्या आप कहीं मिलेंगे जैसे सामान ख़रीदने के लिए अगर आप भी अगर साथ रहते तो अच्छा रहता हम यह समझ रहे हैं उचित समझ रहे हैं अच्छा ठीक है सर नमस्कार